میں نے ایک بار اپنے اسکول میں ڈانس پرفارمنس کیا تھا جس میں میں اور میری کافی فرینڈس تھیں اور ہمارا وہ ڈانس پرفارمنس بہت ہی زیادہ ونڈر فل رہا تھا جس سے ہمارے پرنسپل میم نے بھی ہماری تعریف کی تھی اور یہ بھی بولا تھا کہ بچّوں اتنا اچّھا ڈانس پرفارمنس آپ نے کیسے تیار کیا ہمارا گانا تھا بےخوف آزاد ہے جینا مجھے تو سب سے اچّھا پرفارمنس میرا یہی رہا تھا میں نے یہ اپنے اسکول کے ٹویلتھ والے بچّوں کے لیے کیا تھا جب ان کا لاسٹ ایئر تھا جب ان کا لاسٹ ایئر تھا اور پرنسپل میم نے ہمارے لیے کھڑے ہو کر کلیپنگ کی تھی جس میں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور میرا سب سے اچھا ڈانس پرفارمنس یہی تھا